प्रणाम बोलिए बिल्कुल मिल जाएगा आपको बिल्कुल मिल जाएगा किस क्वालिटी का चाहिए आपको कौन कौन से चाहिए

यही है आप लग जाएगा हिसाब से कितने पेड़ लेना चाहते हैं आप कितने पेड़ लेना चाहते हैं आप अच्छा ठीक है आपको मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आप जिस जैसा आप चाहे जो आपको जो जिस पौधे का पेड़ चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा आपको पौधे में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसा आप जिस पौधे का पेड़ चाहिए वह भी मिल जाएगा जिस क्वालिटी चाहिए वह भी मिल जाएगा अच्छे अच्छे दाम को मिल जाएगा

देखिए अगर आपको आपको गुलाब का पेड़ लेना है तो बीस बीस रुपये पेड़ पड़ रहा है इस समय ठीक है और देखिए ये जो लाल लाल पेड़ होता है ये थोड़ा महंगे आते हैं और फूल और थोड़ा सस्ते आते हैं आपको मिल जाएगा हिसाब से जाइए तो आपको मिल मिल सकती है ठीक है चलिए बिल्कुल

आइए हमारे सेंटर पर आइए आपको देखकर पौधे आप देखकर ले लीजिए जैसे लेना हो आपको हाँ आइए आपको आइए सेंटर पर आइए आपको देखकर पसंद कीजिए ले ले सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है ठीक है आइए आप ठीक है ठीक है प्रणाम ठीक है ठीक है